ओरैनोथ' नोङो गामियारि ओनसोलावहाय बांसिन गिदिर गिदिर आबाद खालामग्राफ्रा बांसिन लाब थायो बिस्रा जाहैबाय बांसिन आबाद जाबाय नालाय ओमफ्राय आरोथ' जोंहाथ' ओरैनो न'आवल' इसे आबाद खालामो आरो नोङो खम खम राङावनो फाननांगौ जायो आरो देहानिबो खस्त' थायो जोंहा एखनबा लोमजानाय साजानाय बेफोरावबो खरस थाङो जोंहा लस जायो आरो बांसिनानो आरो जायफ्रा बांसिन आबाद मावो बिस्रा प्रफित थायो आरो मुलाम्फा थायो आरो बिस्रा बांसिनै ओरैनो जोंहा ओरैनो गामियाव ओरैनो इसेल' आबाद मावग्रा बेफोरखौ नोङो इसे एनैल' फाननो हायो होनना बुङो आरो बेजोंनो नोङो खरस लानांगौ जायो आबाद मावनायनि इसेजोंनो ओरैनोथ' नोङो जोंहा इसेबांमानि हाबो गैखाया नालाय इसेबां माने बुरजाबो गायखाया ओरैनो इसे गायनाय जायो आरो बिबो अबेबा बोथोराव नोङो मैगङा बुरजा जायो अबेबा बोथोराव मैगङानो जाया सिगांआवथ' नोङो थांनाय बोसोराव आलु गायदोंमोन फाल्ला ब्रै बेयो मोजां जादोंमोन ओमफ्राय नोङो हनै नों बेबो जानोनो नों थोखाया दैलांसेयानो थांखाया नों इसे मोनदोंबाबो आरो एबारावथ' फिफाङा थाब थैनानै आलुखौनो फाननोबो मोनाखै ओरैनो इसेल' जानो मोनदों आरो जोंहा न'खरनि जाथि खुरमाफोरनोबो राननाय जायो इसे इसे आबाद मावनानै बिदिनो नोंहा बायनायनि खरसाखौ खुनुरखम मोनगोन आरो मानसिनि खरसाखौथ' मोननायानो जाखाया मानसिनि खस्त' खालामनाय खस्त' खालामनायफोरखौथ' मोनखाया जा खस्त' मोनखायो मैगंफ्राबो नोङो गामि ओनसोलाव बयहाबो गायलायलायो बयबो आबाद मावो मालाय जायहा बुरजा आबाद मावो बेहा बांसिन थाखा मोनो आरो जोंहाथ' इसे इसेल' आबाद मावो नालाय ओरैनो बांद्रायबो बुरजा नङा राननानै जायो अखम्बा फानजानाय जाख'नो हायिफोरखौ फाननाय जायो अबेबा अबेबा मैगंफ्रा अबेबा बोसोराव बुरजा थायो अबेबा बोसोराव बुरजा थाया दाथ' दानि बोथोराथ' नोङो अखा अखा जागासिनो आरो मैगंफ्रा दै लोमनाय मानायजोंबो थैनाय जायो बिदिनो आरो आबाद मावनानै जानायाव

खस्त'बो मोनो जानो रोङोबालाय आबादजोंनो देरो न'खर संसारखौ नायलांनो हायो खिन्तु नोङो बेयाव खस्त' दङ देहानि खस्त' दं खरसा दं बिनि खरसा आरो बिदिनो खस्त' खालामनाय मानाय सानदुं अखा खस्त' आरो बेरा होनांगौ नोङो बेरा होआबाबोथ' नोङो आबादफ्रा नों मोसौ बोरमा हाबो मोसौ बोरमा हाबनानै आबादफोरखौ जालाङो आराम जाखानाय आबादफोरखौनो जालांनानै लस बानायो ओरैनो नोङो गामियारि ओनसोलाव नोङो बयनावबो मोसौ दाउ अमा बोरमा फिसिनाय जायो नोङो बेफोरनि थाखाय रैखा मोननो थाखायबो नोङो बेरा होनांगौ जायो अनेकथा खामानि आरो आबाद मावनाय गामियारि ओनसोलाव फिसा फिसा आबादारि फालांगि खालामनायाबो खस्त' फिथाइ बोखांनो हानांगौआनो आबाद बोखांनो हानांगौआनो न'खराव सासे ओरैनो बेखार मानसि नांगौ आबाद मावनो थाखाय नोङो न'खराव सासे बेखार मानसि थायाबा नों आबादखौ मावनो हाया हाफ्राबो बुरजा नांगौ जायो बुरजा आबाद मावनोबा बिदिनो गामिनि नालाय इसे इसे मैगं थाइगं गायनानै जानाय जायो आरो ओरैनो जाख'नो हायाबा फाननाय जानोसै फिसा फिसा फालांगिफ्रा फिसा फिसा फानसै गिदिर फालांगिफ्राथ' फानसै ओरैनो गिदिरफ्रा मालाय गिदिर बादायलायनाय मा ओरैनो बादायोलायबाथ' नोङो बयनावबो थायो थायनाय मैगं बयबो गामियावथ' बायलायनानै जाया दस्रायाव फानहरनांगौ जायो गामियाव बयहाबो मैगं थाबाय नालाय बयहाबो मैगं थाबा नोंहा अखम्बानि समाव मैंग थाइगङा खहा जालाङो सेवलाङो रानलाङो न'आवबो जाख'नो हायाबा बुरजा जायोबा बिदिनो आरो अखम्बा समाव मैगंफ्राबो मोजां जायो अखम्बा समाव नोंहा मैगं मोजाङानो देरफुहांना जाफुहांनायावनो थैलाङो बिदिनो खस्त' मैगं गायनाय मैगं गायनाय आबाद मावनायफ्राबो फालांगि मावनायफ्राबो नोङो मालायनिफ्राय नोङो बायस'नानै लाखिगोन आरो नों लाखिखांनायनि उनाव नोङो बेखौ नोङो फानफिननो हायाबा नोंहा बिराद रानलाङोबा सेवलाङोबा नोंहा लस जायो फैसाफोरखौबो खांनो हाया बिदियावनो बादायलायनायाव खहा जायो आरो फाननायाव फाननाय आबाद मावनानै फाननायावहाय आरो फाननो हाबासो लाब जानोसै फाननो हायाबाथ' लसानो जानोसै आरो आबाद मावनायनि गामिनि गामियारियाव आरो बयनावबो मैगं थाइगं थालायो नालाय बेनोसै आरो